चड सामकें लोकांक जेवण रांदचे पडटले तेन्नाचो म्हजो अनुभव म्हळ्यार हांव पयल्या दीस सगळे कांतून मसालो सगलो भाजून दवरतले तशेंच सगलीं भाजी शिनून उदकांत घालून फ्रिजांत दवरतलें आनी तें बेगीन करपा खातीर वापरतात त्यो रणनीती म्हणल्यार कुकर कुकरांत एक शीत भात करपाक आनी दाळ एक बरोबर शिजत दवरतले तशेंच ओवनाचो यूज करतले इलॅक्ट्रीक कुकराचो यूज करतले तशेंच लायटीची शेगडीचेर दवरतले गॅसाचे शेगडेचेर दवरतले अश्या तरेन बेगीन जेवण करपा खातीर रणनीती वापरतले